नमस्कार सर मदर्स रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं सर मैंने स्वीगी से ओडर किया था आपके रेस्टोरेंट का तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ये टाइम पर ये जो ऑर्डर मिल गया है आज मैंने टुडे न्यूज़ में देखा कि बहुत ज़्यादा मौसम खराब था तो इसके चलते हुए बारिश भी हो रही थी तो मैं यह मालूम नहीं हो पाया की क्योंकि मेरे ऑफिस की छुट्टी थी आज तो मेरा जो जो रूम है वो काफ़ी ग्राउंड फ्लोर में है तो इस वजह से मुझे पता नहीं चला भार का मौसम तो मैंने न्यूज़ में देखा तो बहुत ज़्यादा मौसम भी खराब था काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी इस चलते काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट भी बंद थे तो मैंने सोचा ओडर कर लूँ घर में कोई था भी नहीं खाना बनाने के लिए तो मैंने ऑर्डर किया आपके रेस्टोरेन्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बिल्कुल टाइम पर सेवा का आनंद दे दिया गया है और आपकी सेवाओं का आनंद लेते हुए काफ़ी अच्छा लगा और आपकी जो टाइमिंग प्रक्रिया है जो मुझे मालूम चला कि मौसम ज़्यादा खराब था तो मैंने सोचा भी ये कि आज शायद ही मेरा जो है ओर्डर आ पाए तो मैंने सोच लिया था की नहीं आ पाया तो ऐसे ही रह जाऊँगा भूखा तो मगर आपकी जो सेवाएँ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका धन्यवाद सर मैं टेन आउट ऑफ टेन में से टेन ही दूंगा आपका मार्क्स क्योंकि आपकी जो सेवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपकी रेस्टोरेंट की थैंक यू सर